सर नमस्ते सर मैंने अभी खाने का ऑर्डर दिया था मैं भाग्य श्री साहू बोल रही हूँ सुभास भाट से जी सर मैंने दो घंटे पहले का आर्डर किया था सर अभी तक मेरे यहाँ का खाना नहीं आया है हम्म सर मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं आप जै कृपया करके जल्दी खाना भेजा दें क्योंकि मैंने खाने में आर्डर दिया था दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ जी सर मैंने आपको दो घंटे पहले ही कॉल कर दिया था

बैबसाईट पर सर आपके पास कॉल आया है कि नहीं सर मेरे नम्बर पे आप कॉल करके देख लें हाँ सर मैं आपकी ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी जी सर कृपया मुझे आप जल्दी खाना भेजा दें क्योंकि मेरे गेस्ट आने वाले हैं जी सर धन्यवाद